दिनै भारता मोनसे गोबां माखासे मोगा मोगि देरसिन आबहावायारि जेंनाफोरजों नुजानानै दं जेरै दै बाना दै गुबुंले जानाय आबहावायारि जेंना जेरै बार बायदिसिना बिफां लायफां बेफोर दानफायनाय बेफोर गासैबो मोनसे भारतनि थाखाय आबहावायारि जेंना लाबोबाय जेरै मानसिफोर बिफां लायफां दानफायनानै गरम बारा जानाय आरो गोबां लेथ्रा फेथ्रा माखासे गाज्रि बुस्थुफोरखौ गारनानै दैयाव गारनानै गाज्रि खालामनाय आरो गोबां अवेल माखासे थाव दिहुननायफ्राव माखासे बिजानु जेरै नुजायो जेरै बेक्टेरिया बायदिसिना बेफोर गासैबो आबहावायारि जेंनाखौ लाबोफायो बारबोब्ला जेरै गोबां नांगौ रोखोमनि सोलोंथाइ मोननो हायै बेफोर गासैबो दिनै दिनैनि बोसोरफ्रोमबो जोङो गोबां माखासे जेंनाखौ नुथाय नुनो मोनो दै बाना जानाय आरो गिख्रंथाव लेन्ड स्लाइद्स जानाय बेफोर गासैबो दिनै भारतआ बेफोरजों नुजानाय बेफोर गासैखौबो बोखानो थाखाय इदुकेसननि गोनांथि बेफोर गासैबो जोंनो सोलायनो गोनां माखासे मोजां राहाखौ लानो गोनां बेफोर गासैबो आबहावायारि जेंनाफोरा दिनै भारतखौ गोबां उसुबिदा खालामो